अस्स केईं बारी अपना पूजा आह्ला कमरा पूजा कमरे दे बिच बौह्ने आं रब्ब दा नां लैन्ने आं केईं बारी अस अपना गायत्री मंत्र बोलने आं ते स्हानू इयां होंदा भाई साढ़े दिला गी बड़ा सुकून ओह् लब्भा दी शांति होआ दी ऐ केईं बारी अस हनुमान चालीसा पढ़ा ने आं ते स्हानू इयां होंदा भाई अस जेह्ड़े राम दी ओह्दे च मग्न होई गेदे आं स्हानू केईं बारी कुतै डरावनी जगह दे बिच बेही जन्ने आं कुतै आंदे जंदे रस्ते दे बिच भाई आं जित्थै कोई भूत पौंदा जां इत्थै कोई बड़ावा बैठे दा हुदा ऐ ते अस हनुमाना दा चालीसा पढ़ने आं ते स्हानू जेह्ड़ा उस चीजा कोला ओह् चीज जेह्ड़ी स्हाड़े पर ओह् नी करदी असर नी करदी इस वास्तै रब्ब दा नां जपने आं ओम ओम दा शब्द बोल्लो ते इयां दिला गी होंदी बड़ी शांति लभदी ऐ बंदा अपनी ओह्दे च महिमां भक्ति दे बिच बड़ी जंदा जेल्लै एह् स्हाड़े इत्थै दित्ते दे न मैंत्र डोगरी दे बिच ते रब्ब दा नां लैओ दिला गी शांति थ्होंदी ऐ स्हाढ़ै लोग अज्ज कल्ल रब्ब दा नां में कारकां बी रब्ब दियां देवतें दियां गाई लैने आं अस अपने देवतें दी महिमा करने आं एह् साढ़े केईं साढ़ै हुन लोकें घर दे ओह् बनाए दे न घरें च स्थान बावे दे जगह बनाई दियां अपने अपने शैल अपने देवतें दियां पूजा करने आं पाठ करने आं ते इयां मना गी शांति हुंदी ऐ भाई जेह्ड़ा रब्ब दा नां लैना बंदे बास्तै जरूरी ऐ दिला गी शांति हुंदी ऐ ते रब्ब गी सिमरो रब्ब गी सिमरना जेह्ड़ा बड़ी बड्डी भक्ति ऐ एह् रब्ब दा नां लैना जेह्ड़ा आखदे नां लोग ओम ओम आक्खो ओम ओम जरूर आक्खना ओम ओम आक्खने कन्नै बंदे गी मना च शांति हुंदी ते और बी बड़े बड़े इयां दिला च चैन आंदे न रब्ब दी आह्ला बक्खी दा ध्यान लगदा जिंदगी दे बिच जिंदगी दे बिच इयां स्हेई हुंदा भाई अस कोई चंगा कम्म कीते दा ऐ अगर अहें रब्ब दा नां लैगे ते स्हानू स्हेई होना भाई अस जेह्ड़ा अपनी जिंदगी दा किश टैम ऐ ओह् रब्ब दे चरणें दे बिच कड्ढे दा ऐ बाकी पाप ते लोक बथ्हेरा करी उड़दे पुन्न करने आह्ला कोई बिच इक गै होंदा इस आस्तै जेह्ड़ा एह् मैंत्रें दे जप करने चाहिदे पूजा पाठ बड़ा गै स्हानू महत्व दिंदा ऐ इस कारण जेह्ड़ा एह् केईं बारी गायत्री मंत्र बोलने आं हनुमान चालीसा पढ़ने आं शिवजी दी स्तुति करने आं जां देवतें दियां कारकां गान्ने आं जेह्ड़ी स्हाड़ी डोगरी कल्चर ऐ एह् असें अपने डोगरी कल्चर दे बिच इनें देवतें दियां बुआ कौड़ी दी कारक गाई लैन्ने आं देवतें दी राजे मंडलीका दी कारक गाई लैन्ने आं काली बीरा दी कारक गान्ने आं सिद्ध गोरिया बावे दी कारक गान्ने आं म'ल्ल माता दी कारक गाई लैन्ने आं इंदी देवतें दी महिमा लाई रक्खने आं अपने घरें दे बिच जदकि स्हाड़े घरें दे बिच कोई उऐ लेई चीजें दा ओह् नी होवे असर नी होऐ इस कारण अस घरें अपने देवतें दे झंडे लाए दे अपने देवतें दा सब किश कीते दा गुणगान कीता दा हुंदा अपने देवतें दी शैल महिमा दे बिच अस बैठे दे आं इस कारण भाई अश हर बच्चे गी अपने बच्चें गी अपने माता पिता गी मां प्यो गी अपने सज्जनें गी मित्तरें गी सारें गी इयै गल्ल आखने आं भाई जेह्ड़ा एह् गायत्री मंत्र बोल्लो जां ओम दा शब्द बोल्लो जां फिर हनुमाना दा चलीसा पढ़ो एह्दे बिच केह् होंदा भाई दिला गी शांति होंदी बंदा भड़कदा नी जिंदगी दे बेिच जो रब्ब दा भरोसा करियै चलना होवे ते ओह् बंदे गी पूरी बी होंदी आस जेह्ड़ी लाइयै जाना होवे ओह् आस पूरी होई जंदी ऐ असें भाई बड़ी बारी आजमाया अस जो देवी देवतें कोलां मंगिये जाह्गे ते स्हानू ओह् थ्होई जंदा इस कारण रब्ब दा नां लैना जरूरी ऐ देवतें दा गुणगान करना जरूरी ऐ देवते दी कुतै बैठे दे जां कारक गाई लेई चा देवते दी कुतै पूजा करी लेई पाठ करी लेई सबेरे शामी अपने नां लैना चाइदा देवी देवतें दा जेह्ड़ा एह् साह्नू भक्ति दे बिच ओह् रखदे न स्हाड़ा मन डोल्लन नी दिंदे केईं बारी स्हाड़े पर कोई एसी मुश्कल घड़ी आई जंदी ऐ स्हानू कोहा बक्खी कोई राह् नी लभदा फिर बंदा केह्ड़ा राह तुप्पे भाई उयो राह लभदा भाई देवते रब्ब गी सिमरो होई सकदा भाई स्हाड़ा रस्ता हुन उऐ दस्से इस कारण सुखा दा ते कोई नी जपदा औक्खे बेल्ले जिल्लै कोहा गी कुतै ते कुतै कुतै उऐ लेई थाह्रै बिच्च स्यापे दे बेच्च पौग रब्ब फिर गै चेत्ता आंदा बंदे गी एस्स आस्तै जेह्ड़़ा रब्ब दा गुणगान करना जरूरी ऐ ते एह् जेह्ड़े मंत्र दित्ते दे न जां स्हानू ते चलो डोगरी दे बिच राम राम बी अस आक्खी उड़चै तां स्हाड़े आस्तै ओह्बी बड़ा ऐ राम राम बी बेड़ा पार करदे नै ते शैल अपने भक्ति दा गुणगान करना चाङिदा ओह् करनी चाहिदी अपने एह् कारक गाई लेई कुते अपने सबेरे शामी ज्योत बाल्लो बड़ा ओह् होई जंदा स्हानू करना चाहिदा सब किश